معاشرہ یوں مِل مِلاپ یہ معاشرہ ایک جو ہمارے گرد گھومتا ہے لوگ میں مِلنا جُلنا یا رہن سہن اُس کے بارے میں لکھنا پڑھنا تو ہے ہی ہے لیکن لکھنا ابھی بہت کچھ باقی رہ گیا ہے بہت کچھ لِکھ سکتے ہیں اِس کے بارے میں اور ایسی باتیں ہیں جیسے آپ بتاؤ کہ صفائی ستھرائی تو رکھنا ہی رکھنا ہے پیڑ پودا تو لگانا ہی لگانا ہے تاکہ صاف شفاف ماحول مِل جائے اور ذہنی توازن نہ بگڑے اور یہ آدمی کہیں جا کے بیٹھے سکون سے کسی پیڑ کے نِیچے کہیں بھی لیکن جب شہر ہوتا ہے تو کنجسٹیڈ آبادی ہو جاتی ہے تو وہاں پہ کوئی صاف شفاف ماحول مل نہیں پاتا اور معاشرے کو ایک ایسی جگہ چاہیے جہاں جا کے لوگ بیٹھیں اور بیٹھ کے بات کریں اور ایک دوسرے سے اپنی تجربات ایک دوسرے سے شیئر کریں اور ایک دوسرے سے جو معلومات مِلتی ہے اُس سے استفادہ حاصل کرنا ہے یہی سب ہے اور بہت کچھ ہے میرے ذہن میں بہت ساری چیزیں آ نہیں رہی ہیں نیچے اِس کے بہت کچھ بولا جا سکتا ہے بہت کچھ لِکھا جا سکتا ہے اور یہ جو ہے سب سے کہ بتانا یہ معاشرے کو بتانا یہی ہے کہ میل ملاپ سے ہی رہنا پڑے گا ایک دوسرے کو کوآپریٹ کر کے ہی رہنا پڑے گا اگر ایک دوسرے سے کی ہمدردی اور ایک دوسرے کا دُکھ بانٹنا نہیں ہے نہ کریں ایسا تو پھر معاشرہ چل نہیں پائے گا پھر پڑوسی کس چیز کا نام رہے گا ہم ایک دوسرے کے درد اور دُکھ سُکھ کو باٹتے ہیں اُسی کا نام تو پڑوسی ہے وہ اُس کے بارے میں لِکھنا پڑھنا اور معاشرے کو بتانا ہی یہی ہے کہ بغیر ایک دوسرے کو کوآپریٹ کر کے زندگی کی گاڑی کا پہیہ چل نہیں سکتا